हेल' औ औ आमफ्राय नोंथाङा सोरमोनलाय आमफ्राय माबाफोर गोनांथिमोन नामा औ औ

आं ओरैनो लकेल जायगायावबा आङो से रोजा लायो आमफ्राय नोंथाङा बबेबाफोर एसे गोजान जायगाफ्राव खेबजाहैनो थाखाय थिरांथा लादोंमोन नामा औ औ औ आं आं लकेलआवब्ला से रोजा लायो आरो एसे गोजान जायगायाव थाङोब्ला आङो नै रोजा लायो आरो भुटानावब्ला आङो एसे बेयाव एसे दस्रा हादरबो जाहैबाय नालाय बेनिखायनो आङो थाम रोजासो लानो सानदोंमोन ओरैनो आङो फट' खेबो आरो लोगो सासे दङ आंनि बिदिनो मेकाप आर्टिस्ट खालामग्रा

एक्सट्रा दामखौथ' बिदि लाया आं लानायखौनो आं बिनो होयो बिजों लोगोसेथ' जोंहा गाननाय ड्रेस गैया बे मेकाप आर्टिस्टआ मेकापल' दङ आरो आंनिफ्राय फट' खेबग्रा केमेरा बेखौल' मोननो हागोन आरो जोंहाथ' नोंसिनियाव गारि गैयाब्ला जोंहा गारि दङ बेजों थांगोन आरो नोंसिनियाव गारि दङब्ला जों नोंसोरजोंनो थांफागोन आरो थाम रोजा औ नोंसोर हायो बालाय थाम रोजा खौनो फाइनाल खालामदो आरो नोंथां डिसकाउन्ट होब्ला होजागोन आरो बिथांमोना होयोब्ला खेबनायाथ' आं मोजां खेबखायो गुबुन गुबुन जायगायावबो आङो बिदिनो हाबाफोर जायोब्ला माबाफोर पार्टि प्रग्रामफोर जायोब्ला आंखौ बेवहाय लिंहरो आरो आं थांनानै खेबहैयो आरो औ आं मोजाङैनो खेबखायो मानो होनोब्ला आं खेबनानै खेबनो थाखाय आं सिगाङावनो सोलोंनानै लाखादोंमोन आरो आमफ्राय आमफ्राय नोंथाङा थांनायाव नोंथाङा दस्रा लोगोफोर लांफा लांफागोन ना हारसिङै थांगोन दे दे दे औ औ दे दे औ औ औ दे दे